جی السلام علیکم و رحمت اللہ اور خریت سے ہیں

جی ہماری بات ابو عفان صاحب سے ہو رہی ہے ہاں میرا نام محمد یعقوب ہے مجھے کچھ کتابوں کی مجھے ضرورت ہے اسی وجہ سے میں کئی جگہ کوشش کیا نہیں مل پائی تو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس لائبریری ہے اور جی تو اس میں مجھے چند کتابوں کی ضرورت ہے تو مل جائے گی آپ کے یہاں

جی تو لائبریری کا کیا وقت ہے کھلنے کا کیا وقت ہے اور شام چھ بجے تک

اچھا تو وہ مجھے چند کتابیں لینی تھیں وہ کتاب کا نام ہے ایک تاریخ اسلام آ جی اور دوسری کتاب انگلش گرامر ہے ہاں اور ایک ہے منتخب حدیث اچھا جی چاہے وہاں پڑھ سکتے ہیں یا آپ اپنے گھر بھی ہم لے جا سکتے ہیں

اچھا ہممم آ ٹھیک ہے پھر ہم نہیں تو ملاقات کریں گے کسی وقت تک اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ سے ملاقات کریں گے اس کے بعد ساری باتیں سامنے ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم